जय झूलेलाल जय झूलेलाल मूंखे न मतिलबु हो जीअं डांस करण जो शौंक़ु आहे त मां डांस जॾहिं कंदी आहियां त मां संगीत जो मूंखे अगरि चुनणो आहे त मां ॾिसंदी आहियां की म टीवी हलाए करे की कीअं कीअं कहिड़े टाइप जा मूंखे गाना पसंदि आहिनि त मूंखे गा मतिलबु जीअं वैस्टन संगीत ना जंहिंखे की पाशात संगीत जो थींदो आहे पश्चिमी हो पसंदि आहे ऐं क्लासिकल मूंखे ॾाढो वणंदो आहे जिनमें कथक हो ऐं थोरो मतिलबु कथक वारो भरतनाट्यम हीअं टाइप तरीक़े जा मूंखे संगीत ॾाढा पसंदि ऐं पसंदि आहिनि त मां हुनमें ई कंदी आहियां डांस त जीअं संगीत जो मतिलबु फास्ट मतिलबु जो तेज़ फास्ट बजंदो आहे न गाणो जीअं त हुनमें करण में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे मतिलबु एनर्जी फुर्ती थींदी आहे हुनमें डांस करण जाए त न वधीक हुनमें मतिलबु हीअं ढोल वोल टाइप जा जो गाणा हूंदा आहिनि हो बि मूंखे वणंदा आहिनि त मां हुन टाइप जा गाणा चुनी करे न तॾहिं डांस कंदी आहियां त मज़ो अची वेंदो आहे हुनमें करे करे न त उहो ई पसंदि आहिनि मूंखे त जय झूलेलाल